ओ हमरा जानकारी चाही रऽ अथीके जाति सब कोन सब छै अपन सबके अथीमे जी दु दिनमे अरे हमरा हँ हँ ओकरे बारेमे किछु किछु बताबु

सब पानि अरे पानि पिबु हँ तऽ ओसब नहि करैया अथी सब तऽ ओ छोट जाति सब इसकुल तिस्कूल जाइ छै

हँ पढ़ाइ तढ़ाइ नहिए होइ छै